ہندوستان میں نقل و حمل کا نظام بڑا متنوع ہے جو مختلف وسائل مانگتا ہے جیسے کہ ریلوے بسیں ٹیکسیا اوبر اولا رکشے موٹر سائیکل اور پیدل چلنے کا آپشن بھی لوگ عموماً اپنے سفر میں ان مختلف وسائل کا استعمال کرتے ہیں جو ان کے خطے مقصد اور موقعے کے مطابق ہوتا ہے سفر کے دوران کئی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ٹریفک جام وقت کی کمی اور پارکنگ کے مسئلے عوامی نقل و حمل کی شیڈیول کے عدم پابندی اور مختلف وسائل کی کمی یا غیر موضوع موضوعات سفر کو بہتر بنانے کے لیے منظم اور مناسب اطلاعات حاصل کرنا اہم ہوتا ہے منظری دیکھنے کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کرنا اور راستے کی پڑتال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے عوامی نقل و حمل کے اسکڈیول کا تاثر جاننا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ وقت پر پہنچ سکیں موبائل ایپلیکیشنز بھی اس میں مدد کرتی ہیں جیسے کہ گوگل میپ اور منظوی کے لیے ایپلیکیشنز کا استعمال کرنا بھی اس میں آسانی پیدا کرتا ہے اگر آپ کسی نئے شہر میں ہیں تو وہاں ہیلی نقل و حمل کے آپریٹر کی ویبسائٹ یا ایپ بھی اہم معلومات فراہم کرتی ہے اس طرح کی سہولتوں کا استعمال کر کے سفر کو آسان بنایا جا سکتا ہے